ہندوستان کے کئی حصوں میں لڑکیوں کو لیپ ٹاپ یا سائیکل جیسی اسکیمیں دی جاتی ہیں جس سے بہت فائدہ ہوتا ہے لڑکیوں کو اسکول آنے جانے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے بہت سے ماں باپ جو اپنی لڑکیوں کو اسکول نہیں بھیجتے ہیں وہ ان اسکیموں کے لالچ میں لڑکیوں کو اسکول بھیج دیتے ہیں جس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکیاں پڑھائی لکھائی کر لیتی ہیں اور وہ پڑھ لکھ کر کچھ بن جاتی ہیں بہت سی لڑکیاں پڑھنا چاہتی ہیں اور ان کے ماں باپ ان کو اسکول بھی بھیجنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس لیپ ٹاپ یا سائیکل نہیں ہوتی ہے تو ایسی اسکیموں کے ذریعہ ان کو بہت فائدہ ہوتا ہے اور سائیکل ملنے کی وجہ سے ان کو اسکول جانے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے اور لیپ ٹاپ ملنے کی وجہ سے ان کی پڑھائی بھی بہت آسان ہو جاتی ہے